مذہبی توہمات کی بات کی جائے تو لوگ اس سے بہت بہت ہی زیادہ لوگ اس کو ریئلٹی مانتے ہیں بٹ جو کہ ہے نہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ بھوت پریت چڑیل جنات جن یہ سب ہوتے ہیں کافی لوگ مانتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں لیکن یہ سب ہوتے نہیں ہیں پتا نہیں لوگوں کو یہ وہم کیوں آ گیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتے نہیں ہیں اب لوگ کہیں جا رہے ہیں رات میں جا رہے ہیں تو اب اسے کوئی سی ایک آواز آ جاتی ہے کسی چڑیا کی بھی آواز آ جاتی ہے یا کوئی جانور کی آواز آ جاتی ہے تو لوگ اسے شک کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جن ہے یا چڑیل ہے یا جنات ہے وغیرہ جو بھی ہیں لوگوں کو لگنے لگتا ہے اور لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں اور وہ تیزی سے بھاگنے لگتے ہیں اور جتنا بھاگتے ہیں اور اس کے اندر اور ڈر بیٹھ جاتا ہیں اور جتنا ڈر بیٹھے گا اور جو مائنڈ میں آئے گا وہی اکثر ہوتا ہے تو لوگوں کو مائنڈ میں نیگیٹو آ گیا تو اب اسے پازیٹو تو جو کوئی کر نہیں سکتا کیوںکہ جب کسی کے مائنڈ میں نیگیٹو آ جاتا ہے تو اس کے مائنڈ میں نیگیٹو آیا تو وہ اب نیگیٹو سوچے گا اور کچھ اچھا دیکھے گا تو اسے نیگیٹو ہی لگے گا تو اب وہ کوئی جا رہا ہے اب کوئی جانور ہی جا رہا ہے تو اب کچھ ایک لائٹ آ گئی اب اس کی پرچھائی پڑ گئی اب لوگوں کو مائنڈ میں تو نیگیٹو ہے کہ کوئی میرے پیچھا کر رہا ہے کوئی جن میرے پیچھا کر رہا ہے اس کو لگے گا کہ یہ تو پرچھائیں ہے اس کا مطلب کوئی جن ہے تو اس لیے اور بھی وہ سب ڈر جاتے ہیں ہیں اب جیسے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس پہلے تو وہ ڈاکٹر کے ہی پاس جاتے ہیں تب اس سے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں ڈاکٹر پوری کوشش کرتے ہیں بٹ اگر ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں تو اب پھر وہ گھبرا جاتے ہیں پھر سے گھبرا جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی جن کیا ہے کوئی جادو ٹونا کیا ہے تو لوگ اس کو بھاگ کر لے کر اس کو لے کر کے سیدھا کوئی بابا کے پاس یا کوئی تانترک کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی یہ ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں یہ کیسے کیسے کر رہے ہیں تو اب وہ بھی آج کے دور میں اب ٹھگنے کا بھی بہت ہی عام چل رہا ہے کوئی کسی کو بھی ٹھگ لیتا ہیں تو اب وہ بھی آیا اور سوچا اچھا کلائنڈ ہے پیسے والا ہے تو وہ بھی اب ٹھگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اس کو یہ جن ہے تو وہ بولتا ہاں جن ہے وہ بھی ہاں ہاں بولنے لگتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو کیا آپ کو سر درد دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کی طبیعت خراب رہتی ہے اس کی سر پھر پہلے سب سے پہلے اس کی سر میں درد دیتی ہے تو وہ اف کورس وہ بولے گا ہاں مجھے سر میں درد دیتی ہے تو اب اس کو لگے گا جو اس کی کلائنٹ ہے اس کو لگے گا کہ ہاں یہ تو اس کو کیسے پتا تو اس کو بھی شک ہونے لگا کہ ہاں لگتا ہے میرے پاس جن ہے تو لوگ ٹھگنے بھی لگتے ہیں اور اس کو بول دیتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کا یہ یہ لگے گا یہ تعویذ لگے گی اس تعویذ کو یہاں پہ گاڑنا ہے اور اس کو گلے میں باندھنا ہیں یہ سب بتا دیتا ہے حالانکہ یہ سب افواہ ہے اور لوگ اسے مان بھی لیتے ہیں اس مطلب اس دور میں بھی آج کے دور میں بھی لوگ ان سب چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے کیوںکہ یہ سب چیزیں غلط ہیں جھوٹ ہیں اور لوگ جیسے کہ قبرستان پہ جاتے ہیں جانا اچھی بات ہے جانا چاہیے اور قبر پہ جانا چاہیے فاتحہ پڑھنا چاہیے لیکن نہیں لوگ فاتحہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں وہاں پہ سجدہ کر لیتے ہیں حالانکہ یہ پورا شرک ہیں سجدہ وجدہ نہیں کرنا چاہیے لوگ جو اپنے پیر صاحب کو بھی مطلب پیر صاحب کے بھی نام سے فیمس رہتے ہیں تو اس کو بھی لوگ جاتے ہیں تو اس سے دعا مطلب اس کے لیے دعا کرنا چاہیے اس سے اپنے لیے دعا بھی مانگنا چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن لوگ اس سے سلام تک کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن لوگ جاتے ہیں تو اس کو سجدہ کر لیتے ہیں اپنا سر جھکا لیتے ہیں تو یہ سب شرک ہے لوگوں کو آج کے دور میں بھی یہ سب چیزیں نہیں کرنے چاہیے پہلے کے دور میں ہوتی تھیں لیکن پہلے اتنے ڈیولپ نہیں تھے لوگ نہ ہی سب کوئی چیزیں ڈیولپ تھیں تو پہلے لوگوں کو لگتا یہی تھا کہ جین چڑیل جنات جو بھی ہے یہ سب رہتے تھے تو پہلے لوگوں کو لگتا تھا لیکن پہلے بھی نہیں رہتے تھے نہ ہی آج رہتے ہیں لیکن آج کے دور اتنا ڈیولپ ہونے کے بعد بھی لوگ اگر اتنا سوچیں گے کہ یہ سب ہوتے ہیں تو اسے نہیں ہونا چاہیے یہ سب غلط ہیں لوگوں کو ریئلٹی میں رہنا چاہیے نہ کہ جھوٹ میں